جی میں نے ابھی چند مہینے پہلے ایک فون شاپ سے ایک فون لیا تھا جو کہ ویو کمپنی کا تھا ویو زیڈ ون ایکس فون کا نیم ہے جی وہ فون میں نے پندرہ ہزار روپیے کا لیا تھا اور وہ فون بہت اچھا ہے اور اس کی ریم اینڈ اور روم بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے کیمرے بھی بہت اچھے ہیں اور میں نے وہ فون ابھی تین چار مہینے سے استعمال کر رہا ہوں اور مجھے وہ فون بہت پسند ہے اور میں اس فون سے بہت خوش ہوں